गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बताइए कौन बोल रहीं आप अच्छा आपका पर्स खो गया है कब खोया इस्कूल में लेकर आई थी पर्स इस्कूल में कोई माँगा था इस्कूल में कोई माँगा था यह बायोडाटा या पर्स आपको लेकर आने की ज़रूरत पड़ी या ऐसे ही लेकर आई थी आप अपने से क्यों लेकर आई थी पर्स इस्कूल में लाने की ज़रूरत है या डॉकुमेंट इस्कूल में लाने की ज़रूरत है या इसमें बोल रही हो डाटा है आधार कार्ड इस्कूल में लाने की ज़रूरत है यह सब इस्कूल में लाने की ज़रूरत है यह ज़रूरत की चीज़ें हैं इस्कूल में इस्कूल में बुक पेन यह सब की ज़रूरत है या अपने पर्स की ज़रूरत है लाने की तो रजिस्टेसन के लिए लाई थी तो रजिस्टेसन फिर लाई थी रजिस्टेसन हो गया था या रजिस्टेसन करवाना था अभी नहीं हुआ था तो कहाँ खो गया कितने इतनी छोटी बच्ची तो हो नहीं कि तुम पर्स कभी पर्स खोया दो कभी अपने आपको भी खोआ सकती हो कहाँ रखी थी पर्स कि पर्स खो गया इस्कूल में वही तो पूछ रहे हैं कहाँ रखी थी कहाँ रखी थी लास्ट टाइम कहाँ रखी थी किसको दी थी किसी को दी थी या क्या की थी तो सर क्या करें सर तुम्हारा पर्स खरीद कर दें

तो हम नहीं खरीद देंगे इतना तो कहाँ से लाएँ चलो ढुँड़वाते हैं कोई बात नहीं पूछते हैं बच्चों से पूछो ढुँढ़वाते हैं इस्कूल में बोलते हैं

अरे बहुत ज़रूरी है तो ज़रूरी रहेता तो खोया थोड़ी रहता ज़रूरी नहीं है तभी तो खो गया ज़रूरी रहता तो पास रहता तुम्हारे हाँ ज़रूर ठीक है तो देखते हैं मिल जाता है तो ढुँड़वाते हैं मिल जाता है तो ठीक